بیگ طلباء کو اپنی کتابوں اور دیگر سامان کو ایک ساتھ لے جانے میں مدد کرتا ہے یہ طلباء کی زندگی کو آسان بناتا ہے اور انہیں اپنے سامان کو بھولنے کا خطرہ کم ہوجاتا ہے بیگ طلباء کے پیٹھ کو درد سے بچانے میں مدد کرتا ہے اگر اسکول بیگ ٹھیک سے نہیں رکھا جاتا ہے تو یہ پیٹھ کے درد کا باعث بھی بن سکتا ہے ایک اچّھا اسکول بیگ پیٹھ کو سپورٹ فراہم کرتا ہے اور درد سے بچاتا ہے طلباء کی شناخت کو ظاہر کرنے میں بیگ مدد کرتا ہے اسکول بیگ ایک ایسی چیز ہے جو طلباء اپنی پسند کے مطابق منتخب کر سکتے ہیں طلباء اپنے اسکول بیگ کو اپنے پسندیدہ رنگوں ڈیزائنوں یا علامتوں سے سجا سکتے ہیں یہ طلباء کی شخصیت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے